जब हमरा मन खराब होइत छै तऽ मन खराब होइत छै तऽ घरे बला जड़ी बूटी आर से ट्राय करैत छियै ठीक करैके अगर ओहिसे नहि होइत छै तऽ आयुर्बेदिक दबाइ लै छियै अगर ओहो से नहि भेल तब हॉस्पिटलके दबा लै छियै हॉस्पिटलके दबा हॉस्पिटलमे खास कर अंग्रेजिए दबा रहैत छै ताहि दुआरे हॉस्पिटलके दबा ओतेक नहि खाएके चाही तैयो जब ठीक नहि होए हय तब खाएके पड़ैत छै आ खाएके पड़ैत छै किएकि अगर जादा हॉस्पिटलो बला दबाइ खयबै तऽ हमरा शरीर पर ओकर साइड इफेक्ट जादा पड़तै ताहि दुआरे नहि खाइत छियै हॉस्पिटल बला दबाइ कोशिश करैत छियै जे घरेके दबाइ से या आयुर्बेदिक बला उपचार से जे प्राकृतिक उपचार होइत छै ओहिसे ठीक भऽ जाए आ जहाँ अस्पताल जाएब अस्पताल जाइत छियै तऽ फिर अस्पतालो जाएमे जे किछु लागैत छै खर्चा ओर्चा ओहि से तनी दिक्कत होएत छै आओर